हाँ मुझे हायाबुसा बाइक बहुत पसंद है और बाइक काफ़ी महंगी है इसलिए मैं उसे नहीं ले पाया मेरे पास स्पलेंडर और प्लेटीना दोनों बाइक हैं जिनसे रोड पर चलने मैं प्लेटीना से आसानी होती है धचकियाँ कम लगती हैं और मज़ा आता है वैसे तो हायाबुसा रायडिंग के लिए या लम्बे सफ़र के लिए काफ़ी अच्छी है आरामदायक है उससे परेशानी नहीं होती